हमरा अपन गाँवमे रहैत हमरा बड नीक लागैए ओतुका खेनाइ पिनाइ हमरा खेनाइमे आलूके तरुआ कोबीके तरुआ तिलकोरके तरुआ भात दालि तरकारी सभकिछु नीक लागैए दही चूड़ा अपन गाँमके मिठाइ विठाइ सभकिछु नीक लागैए आओर बड़का बात हमरा गाँममे रहिके एतय गाँमके मन्दिरमे जेनाइ पूजा पाठ केनाइ इस्कुल जेनाइ पढ़नाइ लिखनाइ अपन मिथिलामे खेलनाइ कुदनाइ सभकिछु नीक लागैए एतुका जे छै रहन सहन सभकिछु गाँममे गाँमके जे बात छै ओ किछु आओर अलगे रहैत छै हमरा एतय बड़ नीक लागैए एतय खेनाइ पिनाइ घुमनाइ सभकिछु पढ़नाइ लिखनाइ सभकिछु नीक लगैए एतुका जे रहन सहन छै लोकसभ छै से लोकसभ सङ्गे रहनाइ लोकसभसँ बातचीत केनाइ सभकिछु केनाइ नीक लगैए आओर की कहैत् छै एतुका एतुका इस्कुल जेनाइ स्कूलसँ सरसभ जे पढ़ाबैत छथिन एतेक नीकसँ ओ पढ़नाइ रोज रोज इस्कुल जेनाइ सभकिछु हमरा नीक लगैए मिथिलाके जे छै हवा पानि सभकिछु एकदम स्वच्छ मिलैत छै गाछी कलम आमसभ सभकिछु गेलहुँ लीचीबाड़ीसभ लीचीसभ नीक लागल आमसभ नीक लागल सभकिछु नीक लागल आओर मेन बात की छै सभकिछु एतुका हमरा नीक लगैए खेनाइ पिनाइसभ आब एहिसँ आँगा कुछ